दोहोरोम बर'फोरनि दोहोरोमानो जादों बाथौ बाथौआनो गुदि दा जोङो बाथौखौनो बर'फ्रा गाहाय गुदि धोहोरोम होन्नानै फुजिनाय जायो दा बैसागुनिफ्राय लानानै बैसागुआव गासैबो गामि गामिनिफ्रा ओंखारजोबनानै ज' ज' मोसायो रंजायो गथ' गथाय बैराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गासिबो ज'मा ज'मा रंजायो मोसायो बेनि उनावहाय जोङो बोसोर गोदाननि नामावहाय गामिनि मन्दिरफोराव खनसेयैनो ज'मा माने फुजा होयो बे फुजाफोराव नख'रफ्रोमबो गामिनि नख'रफ्रोमबो मानसिफ्रानो खुलुमनो फैयो गावजों गाव खुलुमलायो उन्दैआ गेदेरखौ बिदिनो अन्नाय होयो अन्नाय लायो बैसागु बैसाग बैसाग दानाव बा बैसाग बोथोराव आरो ओमफ्राय आरो बिदिनो फैयै फैयै न'खर न'खरबो जोंहा फुजा होयो दोहोरोमखौ जोङो थारमाने गुदि बिथा खालामनानै न'खरफ्राव फुजा होनाय जायो आरो बैसागाव बोसोर गोदाननि खनसे ओमफ्राय बिनि उनावहाय न'खरफ्रोमबो फुजा होखांनानै गासिबो माने ज' ज' ज'मा ज'मा बैनावबा बेनाव बैनावबा बेनाव थारमानि बिदिनो ज'मा ज'मा खामानि मावलायो बाथौ दुमनाय फेराय सैनाय बे बायदिनो ज'मा जमानो बि जायफ्रा बाथौआव बिबार होयो बा दोहोरोमाथ' अनेक दङ जायखिजाया होनायनि बावथायफोरखौ बुनो थांलिया जायखिया गाव गावबा गाव माने फुजाफोरखौहाय होनांगौ समाव होयो नाथाय फैयै फैयै आरो माने मोनसे जेनेबा बैसाग बारलांनानै माइ गायनानै मोन्नाय आरो मागो दानावहाय बा आघोन आघोन मासाव ओंखाम गोरलैनि मुङाव खनसे आरो फुजा होबावो धोरोमनि मुङाव ओंखाम गोरलै मुङाव खनसे फुजा होबावो आरो ओमफ्राय बे ओंखाम गोरलैनि होनाय बा ओंखाम गोदानि मुङै पुजा होनाय बेवहायबो जोंहा गामिनि गासैबो जेनेबा ज'मा ज'मा न'खर न'खर थांलायनानै फुजा होनानै ओंखाम गोदान जालायनाय गासिबो गोरोबलायनानैहाय फुजा होन्नानै बिदिनो ओंखाम जानाय बा बिदिनो जेनोबा ज' ज' मिलाय लायनानै बिदिनो फालिथाइ खालामो आरो जोंहा ओमफ्राय आरो कार्तिक मासावबो गामियाव मानि ज'मायैनो मोनसे कार्तिक फुजा होनाय जायो आरो बिराद थारमाने गाजा गोमजायै खुंनाय जायो बेहाय गासैबो गामिनिफ्रानो फैनानै गासिबो एगदम मोनसे गिदिर फोर्बो खुंनाय जायो बेवहाय सोरजोंबा सोरनिबा न'खरजों सोरजोंबा दाउ अमानि मोसौनि नांलायलायदोंबाबो बेहाय माने बे मन्दिराव फैन्नानै गासैजोंबो मानि मोखां नुलायनानै गावजों गाव खुलुमलायनाय अन्नाय होलायनाय अन्नायखौ बोजबलायनाय गासिबो बेहायनो माने मोजाङै मोजाङैनो एकदम सिगांनि दाय दसफोर गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होलायनानै माने गोरोबलायो आरो मोजाङैनो बे फुजानि गेजेरजों कार्तिक फुजानि गेजेरजोंबो बे बायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने धोरोमजोंनो गासैबो हारियानो धोरोमजोंनो नांथाब नांथाबनानै थाबोनाय नै दिनैसिमहालागै धोरोमजोंनो नांथाबबोनाय गासिबो हारि माहारियानो धोरोमजोंनो दा जोंनि बर'फ्राबो बे बायदिनो बोथोर बोथोर सौफैनाय लोगो लोगोनो गाव गाबागावनि माने फुजा फाथाल होलायलायनानै गासिबो माने जि मावनांगौ बेखौ गासिबो मावनानै लायो आरो